वर्सान खूब तरेचे सण येता त्या सणाक आमी खूब कितें कितें अशे जिनस करतात स्टार्टींगूच आमकां वर्सांत पाडवो येता गुडी पाडवा म्हणटा पळय तो सगळ्या हिंदू धर्मांत साजरा करता पाडव्याक कितें आसता तें थोड्या घरांनी गुडी लायता थोड्या घरांनी लायना गुडी लायता तेंची पुजा करता तेंका साडी हें करता न्हेसयता आनी फुलां घालता आनी पुजा करता आनी खूब कितें कितें रांदता घरांत तेंच्या गोडशें जाता दाळेचें कोणागेर पायस करता मागीर रोस करता चण्याचो रोस खतखतें भाजी दोन तरांच्यो आनी अशें पुऱ्यो बी करता थोड्यांगेर सो अशे जिनस आसता पाडव्याक चडशें आमचें अशेंच आसता चडशे प प्रदार्थ अशेच आसता चण्याचो रोस आनी खतखतें अशें चडशें कितें परब आसता न्हय जाल्यार आसता आमगेर तशें सगळ्यां लोकांगेर चडशे हिंदू धर्माच्या आनी पाडवो जातकीर मागीर आमचो श्रावण येता णव दीस श्रावणान आमचें आयतार आसता जीं बायलां आयतार पुजता पुजा करता फुलां हाडून पुजा करता आयतार पुजता म्हणटा पळय तें एक बायलांक तो एक वेगळेंच हें आसता आनी तो बायल बायलां सकाळीं पुजा करता आनी सांजचो पायता तेन्ना सेम अशें जेवण आसता आमचें खतखतें चण्याचो रोस देन म्हणचे कांदे बी घालना कांदो बी घालनासतना आसता आनी गोडशें शीत दोन तरांच्यो भाज्यो अशें करता मागीर आमी प देवाक पान दाखयता भायर हेका गायेक बी पान दाखयता थोडीं जाणां अशीं थोड्यांगेर परंपरा आसा भायर गायेक बी पान दाखोवपाची तशें आसा आनी मागीर आमी पानार जेवता बरी खोल्याच्या केळींची पाना आसता पळय तेचेर ते एक पद्दत आसा केळीच्या पानार जेवपाची श्रावणान ते चार ओर पांच आयतार येता तीं बायलां सगळे करता तें एक वेगळेंच अशें वातावरण तयार जाता श्रावणांत तश्यो भाज्यो बी जाता न्हय भाज्यो आनी अशें पावसाचें वातावरण आसता ग्रिनरी आनी आनी खूब कितें कितें आसता आनी हें करता खूब कितें कितें करता आनी मागीर श्रावण जातकीर रोखडीच चवथ जाता चवथीक म्हणजे चवथ खूब दिसांची आसता न्हय देड दीस आसता पांच दीस आसता देन णव दीस एकवीस दीस देड दीस बी आसता तांचे एकूच आसता अशें थोड्यांगेर आसता की खूब प्रदार्थ एकाच दिसाक करता चण्याचो रोस धर मुंगा खाटी खतखतें गोडश्यान कितें पायस आसता चण्याची दाळाची खीर शेव्यो अशें कितें आसता देन मोदक आसता नेवऱ्यो आसता तें हें म्हणजे तें मॅक्झिमम आसता अशें खूब प्रमाणान आसता आनी देड दीस म्हणजे दोन दीस ते दोन दीस जाता देड दीस गणपती म्हणजे दोन दीस करता आमगेर जेवण व्हॅज सगळें सगळ्या तरेचें तें पांच दीस आसता तेंगेर सुद्दां सद्दां व्हॅज आसता चार चार तरांच्यो भाज्यो पांच पांच तरांच्यो भाज्यो मिक्स भाजी आसता पांच स तरांची अशी खूब आसता भाजी दोन तरांचे चार तरांचे रोस आंबाड्याचो रोस देन आनी कसलो तोरांचो रोस मुंगा खाटी चण्या मागीर शेव्यो मोदक कोण कोण कितें कितें करता मागीर नेवऱ्यो लाडू खूब तरांचे खूब तरांचें जेवण आसता तेन्ना कितें खावूं आनी कितें नाका अशें जाता देन पानांनी मागीर देवाक प्रसाद दाखोवपाचें ते पानांनी सात पानां गणपतीक म्हणटात ते शीत वाडप ना अशें कितें तरी एक प्रकार आसा तें आतांच्या तें त्याच दिसांनी अशें एक पळोवंक मेळटा वेगळे तरेचें अशें पद्दत गणपती कडेन बरें दिसता सगळें करतकीर अशें सो अशें हुंदराक एक पान दाखयलें तुळशीक एक गायेक एक सगळ्यांक अशे प्रदार्थ ते ते जिणस केल्ले वाडटा अशें आनी सगळ्या लोकांक ते खावपाक मेळटा सो त्या दिसांनी एकवीस दीस आसता गणपती थोड्यांगेर तेंगेर तीं सगळे एकवीस दीस तेंच करीत आसता सो अशे खूब तरांचे वेगळे वेगळे भाजी एक तराची एक दीस दुसरे दिसा हेची पालक भाजी नॅक्स्ट डे ते चिटकी भाजी खूब तरांच्यो भाज्यो एक एक दीस करता सो अशे बरे तरेन तें व्हॅजाचें अशें शिवराक जाता सगळ्यांगेर चवथ जातकीर रोखडीच मागीर हें जाता नवरात्रा नवरात्रा स्टार्ट जाता णव दीस आसता पळय नवरात्रा देवीची आरती करता देवळांत चडशे लोक उपास धरता व्हॅजूच आसता थोडे धरना थोडे धरता अशें आसता देन मागीर दसरो आसता णव्या दिसा तेन्ना सुद्दां आमचे जिनस करता देवाक पान दाखयता गायेक पान दाखयता तुळशीक पान दाखयता आनी आमी पानार जेवता खोल्याच्या केळीच्या पानार तेन्ना हें जातकीर नवरात्रा जातकीर दिवाळी येता आमची दिवाळेक म्हणटा ते खूब तरांचे हें करता खूब तरांचे फराळ करता फोव करता दोन तरांचे हय जे दुदाचे फोव सुके फोव बटाट फोव गोडशाचे फोव गोडाचे फोव जे नाल्लाच्या रोसाचे फोव करता आंबाड्याचे चेटणी करता चण्यांचें उसळ करता मागीर हें करता कितें कोण कोण शेव करता लाडू करता चकऱ्यो करता नेवऱ्यो करता खूब तरांचे वेगळे वेगळे पद्दती आसता करपाच्यो त्या दिसांनी सामकीं बायलां बिझी आसता खूब तरांचें कितें कितें करता तें आनी त्या दिसा एक वेगळेंच अशें वातावरण बरें अशें आकाशदिवो लावपाचें पणट्यो लावपाच्यो आनी आनी खूब कितें कितें करपाचें आनी अशें कितें कितें कितें करूं अशें जाता आनी आमी मागीर दिवाळे दिसा काट्टा फोडटा फोडटा आनी अशें तें उवाळटा सगळीं बायलां आसतां ती आपल्या फेमिलीचे मॅम्बर आसता तेंका सगळ्यांक उवाळटा अश्या तरेन ती दिवाळी सजरी जाता मागीर आ आदले दिसा नरकासुराचें वाद जाता आनी मागीर नॅक्स्ट डे दिवाळी सजरी जाता मागीर अशें वातावरण एक उरता बरें अशें शांत पावसांचें अशें ग्रिनरी सगळ्यांक अशें बरें जाता तें आनी त्याच दिसांनी तें हें खावप आसता जिनस केल्ले फराळ केल्लो म्हणचे तें त्या त्या दिसांनी त्या त्या आतां लायक श्रावणान कशें अशेंच भाज्यो येता खूब तरांच्यो सो ते श्रावण करता सो दिवाळेक आमी ते फरळ फराळ बी करता सो त्या दिसांनी ते खावप हॅल्थी म्हणून ते तशें करप तशें पुर्वजांनीं तशें केलां मागीर दिवाळी जातकीर तुळशी लग्न आठ धा दिसांन तुळशी लग्न येता मागीर तुळशी लग्नाची ती धा धावण धांव धांव धांवपाची मागीर तुळशीचें पॅंटिंग करता देन तेका हें करता तेका सजयता तुळशीक सजयता बरीं पानां लावन साडी न्हेसयता न्हवरो म्हणून हें करता खूब कितें कितें अशें तुळशी लग्न आसता अशें तितून चिंचेची पानां न्हवऱ्याक म्हणटा तें हें डिजायन करता तो कोंड्याचे हितून बड्येन आंबाळो देन आनी कितें खूब कितें कितें घालता फुलां बरें अशें रांगोळी घालता तुळशीच्या फुडें आनी बरें तुळशी लग्न करता त्या दिसा सुद्दां आमचें सेम अशे जिनस करता चण्याचो रोस देन गोडशें फोव आसता चिरमुल्यो खास चिरमुल्यो स्पेशली वांटपाच्यो आसता उसाचें उसाचें व उसाचें हें आसता कुडके करून ते हितून चिरमुल्यांनी मिक्स करून वांट्टा भुरगीं खूब येता त्या दिसांनी ती एक उमेद भुरग्यांची त्या दिसांनी तें बरें अशें उमेदीन करता सजरे मागीर आतां दिवाळी जातकीच मागीर शिगमो शिगमो आतां वर्साचे स्टार्टींगूच जाता मागीर फेब्रुवरी म्हणल्यार शिगमो येता शिगम्या दिसांनी ते डोल वाजोवपाचे खूब कितें कितें मागीर हें जाता शिगम्या दिसांनी आतां चार दीस सात आठ दीस ते सिगमो डोल वाजयता भुरगे बरी मजा करता मागीर ते वेगळें ते माडी हाडून नाचोवप अशें खूब बरे तरेन आतां भुरगे सारके मजा घेता जातकीर तेन्ना सुद्दां आमचें तें हें आसता नंभ म्हणटा तें आसता तेन्ना आमी बरे अशेच रांदतात प्रदार्थ आनी देवाक दाखयता गायेक दाखयता आनी आमी जेवता अश्या तरेन वर्सांत खूब तरांचे अशे सण जाता ज्या ज्या त्या त्या वेळार खूब कितें कितें करपाचें आसता आनी त्या त्या वेळार तें खावपाचें अशें पूर्वजांनी पयलीं थरयल्लें सो तशे तशे ते प्रदार्थ करतात सणाक आनी मागीर गुलाल आसता मागीर त्या दिसा थोडें अशें गोडशें करतात सो अशें वर्साक खूब कितें कितें जाता सो तश्या तरेन आमचे सण साजरे करता